میرے علاقے میں لوگ جو ہیں وہ مختلف مقامات کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ میرے علاقے میں کافی الگ الگ عقیدے کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں جیسے کہ اگر میں مانوں کہ کچھ جو ہیں وہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں تو کچھ جو ہیں وہ نجب کا سفر کرنا چاہتے ہیں کچھ جوان لڑکے ہیں جو نجب جانا چاہتے ہیں کچھ جوان لڑکے ہیں جو سعودی عرب جانا چاہتے ہیں کچھ بگداد جانا چاہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ کہیں منالی میں یا پھر کہیں جو ہے اتراکھنڈ میں بس پہاڑوں پہ گھوم کے آنا چاہتے ہیں کافی سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا سفر تجارتی ہی مانتے ہیں کہ وہ اپنا سفر تو کریں لیکن تجارت کے طور پر کریں تو ہمارے علاقے میں الگ الگ مختلف طریقے کے لوگ ہیں اور وہ اپنے پیسے کی حالت مالی حالت کے بطور ہی سفر کرنا پسند کرتے ہیں جس طریقے سے جس کا جو حساب کتاب ہے وہ ویسے ہی سفر کرنا چاہتا ہے